जय झूलेलाल असां सिंधी जॾहिं बि मिलंदा आहियूं तॾहिं हिकु ॿिए खे जय झूलेलाल करे सॾु कंदा आहियूं साम्हूं वारो बि जय झूलेलाल चवंदो आहे प्यार सां इज़त सां उहो ई ॾाढो वणंदो आहे जीअं असां खे इहो झूलेलाल शब्द वणे थो घड़ी घड़ी भॻवान जो झूलेलाल साईंअ जो नालो मुख मां निकिरे हीअ ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे हूंअं त केखे बि टाइम कान्हे भॻवान जो नालो खणो हीअं